हमारे देश में जैसे भारत में बहुत सार सरकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं जैसे कि हर घर हवास योजना आवास योजना जैसे ग्रामीण में किसी का घर नहीं है झोपड़ी में वो रहता है या खपड़े के घर में रहता है तो ऐसे में एक फाॅर्म निकलती है आवास आवास उनको उपलब्ध कराया जाता है तो वो फॉर्म को जब फॉर्म सबमिट करते है फ़ोटो के द्वारा भी भेजते हैं तो सारे इंक्वारी के बाद उन्हें आवास सर गोवर्मेंट के द्वारा आवास उनके घर आवास के पैसा उनके खाते में भेजा जाता है तो ऐसे में उनका घर तैयार हो जाता है बहुत सारे ऐसी सरकारी योजना है जैसे स्कॉलरशिप अगर बच्चे जैसे हम जो ग़रीब के बच्चे होते हैं वो मतलब वो स्कूल या कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ रहते है तो उनकी पढ़ाई नहीं उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना डाले तो इसके लिए छात्रों के लिए इस्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाती है जो फॉम भर के हमें जो है अपने खाते में मतलब अपने बैंक एकाउंट में स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा भेजा जाता है ऐसे लो ऐसी योजनाएं जो है चलाई जाती है सरकार के द्वारा तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है जैसे स्टूडेंट उसी छात्रवृत्ति के द्वारा ही अपने आगे की पढ़ाई कर पाते हैं तो इस छात्रवृत्ति का लाभ मैंने मतलब इस योजना का लाभ मैंने उठाया है और जैसे कि सौ शौचालय योजना चलाया गया था शौचालय मतलब हर घर शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया था तो इसमें भी जो फॉम भर एक वेबसाइट पर फॉम निकलता था उस फॉम को भरने मतलब जो है फॉम निकल फॉम भरने पर जो है हर घर शौचालय के लिए पैसा आता था नहीं तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के लोग थे वो लोग जगह जगह पर जिसके यहाँ शौचालय नहीं बना है वहाँ पर शौचालय बनवाते थे और इसी तरीक़े से नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जवल योजना चलाया गया था उज्जवल योजना के जहाँ उज्ज्वल योजना में हर घर पर लोगों को सिल गैस के सिलेंडर और गैस सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी जो जो माताएं और बहनें जो ग़रीब थी जो गैस चुल्हा लेने में असमर्थ थी तो उसके लिए जो है उज्जवल योजना चलाई थी इसके इसके अंतर्गत लोगों को चूल्हा मतलब गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया गया था निशुल्क रूप से